समय सां गॾु गॾु उत्तर प्रदेश जो अन्य राज्यों और देशनि सां संबंध ख़ूब बदली वियो आहे छोकि हाणे पहिले डिसकस कयोसीं कि उत्तर प्रदेश में कई शहर अहिड़ा आहिनि जिथां जी काफ़ी शयूं फ़ेमस आहिनि जीअं फ़िरोजाबाद जी चूड़ियूं इटावा जो गिह त हू सभु उन श उन शहिरन जा स्पेशल शयूं आहिनि त हू जन उन के ठाहिण में माहिर आहिनि और हुन जी वजह सां हू ॿियनि देशनि में ॿियनि राज्यनि में एक्सपोर्ट कंदा आहिनि व्यापार कंदा आहिनि त हुन सरकार जी जान पहचान ॿिए राज्य जी सरकार सां जान पहचान थींदी अथनि त हुन में उत्तर प्रदेश सरकार खे प्रोफ़िट बि ख़ूब थींदो अथनि और उन्हनि जो व्यापार दिन ब दिन वधंदो थो वञे